आं दा हमनो मोजां मोन्नाय नाया फख्रि सारबाथाय मोजां मोनो ना फख्रि सारबाथाइ गोरि गोरिफोरखौ मोजां मोनो सिंगि नाया गावनायखाय गिनाय मोनो फारसेथिं आरो ना खावैफोराबो बिनि माबाया माबानाय जाहैयो आरो साम'फोरखौबो जों हमो मोनो दांग्रोमो दांग्रोनायाव साम'फोरनि दामाबो दाम बारा सेरसेयावनो ब्रैजि गाहाम बेनि थाखायनो जोङो दैमायाव नागिरनानै साम' ना नागिरनानै जायो दैमानि नायाबो फ'वासेयाव एक्स' गाहाम बेनि थाखायनो जों बाया बायना जानो हाया आरो मागुर नाफोराथ' फुवासेयावनो दुइस' गाहाम फख्रिनि नाफोराबो फनसास थाखा गाहाम फुवासेयाव बेनि थाखायनो जोङो दैमायाव माजे हमाय नागिरना जाहोयो गोरोमना जायो साम'खौबो जों बायना जाबाय थानो हाया होन्नानै दैमायाव ना दांग्रोमनानै जायो सेरसेयाव सरलिस थाखा गाहाम साम' सेरसेनि दामा आरो ना गोरियाबो दा फुवासेयावनो आसि थाखा गाहाम फारसेथिं आरो ना खावैफोराबो एक्स' बिस गाहाम फुवासेयाव बेनि थाखायनो जों बांसिन नागिरनानै दैमाफोराव नागिरना बांसिन जानाय जायो बयनिसाय साबसिन नाखौनो जोङो मागुरफोरखौ साबसिन मोन्नाय जायो सुबो खम दं जाहैयो मागुर नाया जानांगौबो जाहैयो देहानि फारसे मागुर नाफोरखौ बेनिखायनो जों मागुर नाखौ जानो सानबाबो दाम गोसानि थाखाय जानो हाया अब्लाबो जों मालाबा बायदियाव बायना जानाय जायो दाम गोसाबाबो